आमच्या घरांत चडसो मिरसांगां पिठो म्हणल्यार आमी दळून हाडटा तोच यूज करता आतां पावस जून जुलय म्हणल्यार स्टार्ट जाता तेच्या पयलीं चडश्या घरांनी चडश्या फेमिलीनी बायलां आपले सगळें पावसांत कितें कितें लागता तें सगळें करून रेडी दवरता आतां मिरसांगे पिठोच धरा मिरसांगे पिठो बाजारांत ते आतां मे जून म्हणल्यार एप्रील मे म्हणल्यार मिरसांगो बी खूब बाजारांत विकपाक काडटा कारण तेंका गिरायक त्या दिसांनी खूब आसता पावसाचे पयलीं सगळे ते मिरसांग्यो सगळे ते विकते घेता बायलां चडशीं आपलो सगळो घरगुती करपाक मसालो किलो किलोनी घेता पांच स किलो अशे घेता म्हजे घरांत माव म्हजी पांच स किलो मिरसांग्यो हाडटा घरा मागीर ते धेंट काडटा सुकयता आनी मागीर न गिरनीर वचून थंय दळून हाडटा थंय बारीक पिठो करून हाडटा खूब गर्दी पडटा त्या टायमार लायनी लागता बायलांच्यो कारण तेंका तो फूल वर्साक तो यूज करपाचो आसता मिरसांगा पिठो परत तो दवरून परत ह्या सगळ्या प्रदार्थान तें घालता तेंची रूच बरी येता आनी भितर कोथमीऱ्यो घात त्यो बऱ्यो हें करून सुकोवन जाल्यार तितून वांटून काडल्यार बरें टॅस्ट येता सो तें विकपाकूय तेंका बरें जाता दुसरें अशें बिझनसूय बरो जाता त्या टायमार बायलांचो कित्याक आतां लोक बायलां चडशीं कामांक वयता म्हणल्यार तेंकां टायम मेळना सो ते सुद्दां अशे चडशे गांवांनीच करपाक हें बरें पोसिबल जाता आनी गांवांतली बायलां मागीर तशींच मसालो करता आनी भायर तो विकता तेंका तितून पयशे बी घरांत येता आनी तितूंत ते खूब कितें कितें आनी अशेंच करता आनी विकता सो मिरसांगा पिठो पिठो म्हणल्यार आमचो टॅस्ट बरो आसता तो वर्सभर तीं बरें सांटोवन दवरता ताचो यूज करता बरे तरेन तो सारको वेवस्थीत उरता तसो तेका काय पेड्ड्यार जायना तेचे तें खांच्येच्या हितून दवरता धांपून घट्ट धांकणे लावन कित्याक मातशें तें वाऱ्याक हें जाल्यार ते मातसो पेड्ड्यार जाता मागीर तो तेका कापूस बी येता गुळे जातात तेचे तशें जाता सो तें बायलांकूच खबर आसता कशें कितें करपाचें तें अशेंच आनी एक म्हणल्यार हांव तेजें मिरसांग मिरसांगे पिठो आमी हें बी करता आतां विकपाकूय घेवंक शकता बाजारांत बी घेवन गेल्यार थंय पॅकेटां सुद्दां ती बरे तरेन खपता गांवठी म्हणजे लोक सामके जीव घालता गांवठी घरांतलो म्हणजे घरगुती कम्पेर्ड टू भायरच्या परस पेकॅटां मेळटा तीं लाल मिरचाचीं बी कसलीं तीं मातशे डुप्लिकेट भितर कितें मिक्स मिश्रण आसता सो तेचो कितले ते कलरावयल्यान सुद्दां मातसो डि फरक कळटा की हां बाबा हो असो मिरसांगे पिठो हो तांबडोच हो सारको म्हाजो पप्पा सुद्दां म्हणटा की तांबडो मिरसांगे पिठो म्हणजे तांबडो आसपा जाय तो केन्ना केन्ना ओरेंजूय आसता सो चडशे जाणाक अशें कळटा की वा हो बाबा तांबडो न्हय अशें लायक पिंजर कशी आसता केन्ना केन्ना अशी ओरेंजूय आसता हाचेर कळटा बाबा ही पिंजर अशी न्हय तशेंच कळटा मिरसांगे पिठो वयल्यान की सारको खंयचो मिरसांगे पिठो सो तो नुस्त्याक सुद्दां बरो टॅस्ट जाता गांवठीचो म्हाका बरो लावपाक मेळटा सो अशे तरेन आमी मिरसांगे पिठो करता